जी फ़ाइन फ़ाइन स्टेशनरी की शॉप है यह हाँ तो आपको मैडम क्या क्या चाहिए अच्छा ठीक है ठीक है पैन कितने

ठीक है तो दो रंग के भिजवा देंगे में एक काला और दो नीले चार नीले चाहिए आपको जी पेंसिल कितनी चाहिए छः पेंसिल चार पैन ठीक है और जी जी रबर दे देंगे क़ैंची जी जी ठीक है टेप छोटी वाली कि मोटी वाली छोटी वाली

और क्या चाहिए आपको अच्छा हमारे यहाँ पर पेंट पेंटिंग के लिए कलर्स फिर कलर बुक मिलती है और रंग बहुत सारे पेन्सिल कलर्स मिलते हैं स्केच पेन का सेट चार पाँच छः है ना तो ब्रश भी है ब्रश में भी वैरायटी है ठीक है कपड़ों में कलर करने वाला पेंट भी है है ना बच्चों के स्कूल में टेप रंगों वाले टेप हैं वह अपन लोग सजाने के लिए है ना जो बो सजाने के लिए जो भी टेप यूज़ करते हैं उस तरह से हैं जी और हमारे पास फ़ाइलें भी हैं जो कि बच्चों को प्रैक्टिकल्स के लिए चाहिए रहते हैं तो वह वह चाहिए है तो वह भी आप ले सकते हो फिर सजाने के लिए कवर है ना कवर कवर का बंडल जी जी जी जी ठीक है जी जी पेंसिल सेट हाँ जी जी

ठीक है ठीक तो अभी जो आर्डर किया है आपने और चार हाँ नाइंटी सिक्स पेज वाली चार है ना तो और स्केच पेन हाँ हंड्रेड वाली चार चार पैन चार छः पेंसिल रबर फिर कलर कलर पेन्सिल फिर रुल क़ैंची है ना और हाँ और टेप सेलो टेप है ना कलर वाली और ठीक है इसका जो टोटल आया है यह आपका ढाई हज़ार हुआ है तो ढाई हज़ार आप कैश देंगे देंगे क्या ठीक है जी हम बैग में पैक करके हमारा जो डिलीवरी बॉय है वह आपके पास आएगा बिल लेकर तो आप प्लीज़ उनको कम्पलीट करिए ठीक है ओके मैम थैंक यू